पानी को छानने के लिए मैं अक्सर छन्नी का यूज़ करती हूँ छन्नी से में पानी को छानकर पीती हूँ जिस से कि उस में जो वी कचरा वग़ैरह या बारीक जो भी कचरा रहता है वो सब छन्नी में निकल आता है तो पानी साफ़ हो जाता हे या मैं कभी कभी पानी को और जिस मैं वो मतलब पानी को और उबाल भी लेती हूँ जिससे उबालने के कारण पानी के अंदर जो भी कीटाणु वग़ैरह रहते वो सब मर जाते हैं और साथ ही पानी शुद्ध हो जाता है तो इस तरीक़े से मैं कई सारे पानी मतलब पानी को और भी तरीक़ों से मैं उसको छान छुन के और साफ़ सुथरा कर के पीती हूँ क्योंकि अगर पानी में अगर ये कचरा वग़ैरह हम पिएंगे तो उससे हमारी सेहत ख़राब हो सकती है हमारा स्वास्थ्य ख़राब हो जाएगा हम बीमार पड़ जाएँगे जो हमारे लिए काफ़ी नुक़सानदायक है तो इस लिए मैं पानी को जब भी पीती हूँ तो मैं उसको छन्नी से छानकर या फिर उसको हमेशा गर्म कर के ऐसे पीती हूँ जिस से कि मैं बीमार ना पड़ सकूँ और मैं अच्छे से स्वस्थ रहूँ